आं गांसे बाजारनिफ्राय जिन्स बायदोंमोन मोन गोसोम कालारनि जिन्सखौ बायदोंमोन बायनानै सप्ताह खनसे गान्नायनि उनावनो रंआ फुरलाजोब्बाय बिनिखायनो आं बे प्रदाक्तनि जिन्सखौ बायनानै मोजां मोनाखै बेखौनो आं बुंनो सानो